आं अनलाइन आव गांसे खुरथि बिहरदोंमोन खुरथिया नायनायाव मबाइल आव जोबोर समाइनामोन आरो न'आव सफैनाय टाइम आवहाय नायबाय खुरथिया जोबोर गाज्रि सुबानो जि खनसे सुबानो कालार सो थाङो आरो जिनाय दसेनो जियो गोबा जालांदों गस्लाया ओरैबायदि गाज्रि फैदों माने गानथावा आरो गोबा गस्लाया स्रां स्रां नुयो मोजां कुवालिटि नि नङा बिदिनो आं फसायनायबायदि फैयाखै खान गोलाव बिहरनाया खान्दा फैदों खुरथिया ओरैबायदि गाज्रि फैदों गोबा कालार आबो मोजां फैयाखै जे खनसे सुबानो गाज्रि जायो बिदि फैदोंमोन